हमरा गामके चौकपर अल्लू बिकै छै पिआज बिकै छै धनिआ बिकै छै तोरी बिकै छै चाउर गहूम सबकिछु बिकै छै बिसकुट बिकै छै चॉकलेट बिकै छै दालमोठसब बिकै छै बिसकुटसब बिकै छै मटर बिसकुट बिकै छै दालि बिकै छै मूँगके दालि बिकै छै राहड़िके दालि बिकै छै मौसरीके दालि बिकै छै बूटके दालि बिकै छै चाउर अरवा चाउर बिकै छै उसना चाउर बिकै छै क्रीम बिसकुट बिकै छै नमकीन बिकै छै पारलेजी बिकै छै

बिकै छै सबकिछु सिनूर बिकै छै टिकुली बिकै छै चूड़ी लहठी बिकै छै चूड़ीसब बिकै छै अलता बिकै छै पाएररङ्गा बिकै छै जतना समान रहै छै सबकिछु बिकै छै मङ्गलसूत्र बिकै छै पायल बिकै छै सएहसब बिकै छै हरेक रङ्गके चीज बिकै छै